परैक्टिस ते रोज़ इयां सवेरे उट्ठिये शुरू होई जन्ने जियां आखदे ना हर बेल्ले गा दे गै होंदे न कुश बी करा दे ते गांदे हुन जियां रुट्टी बी मंगा दे मम्मा कोला ते इयै आखेआ ए मम्मियें नी रुट्टी मैह्न्नू देई ओड़ें ते किश बी करा ने इयां आपू पढ़ा ने ते खरे जेह्ड़े कताबा दे चार अक्खर न ओह्बी इयां गाने दे ओह्दे च गाने ते कदे सुर उप्पर लाना कदें थल्ले लाना कदें कुसेई जोर भरिये गाना अदे जियां सवेरे जां फ्ही ब्याह् ब्युह च दादियें कोल बेठियै ते जियां जियां ओह् गांदियां इयां इयां उंदे उंदे पिच्छे पिच्छे गांदे रौह्ना ते जियां अगर उनें इक खुआन पाया ते उन्दे कन्ने कन्ने गै ओह् पाना ते ओह्दे कन्ने गै परैक्टिस होई जंदी लग्गी जंदा परा भला असैं एह् एह् कीता हून कल ते जियां हून कुश होर करा दे इयां केह् पता ओह् बड्ढा ने तिल बड्ढा ने इत्थे जां ओह् बड्ढा ने ते ओह् गांदे गांदे एह् हुन मिगी चेता नी अवा दा बड़ा जोश आह्ला गाना इयां हर मुंडिये दी ओ करियै करियै इयां करियै अग्गे अग्गेई बड्डदे जाना ते बड्डी बड्डियै पिच्छे सुटदे जाना तो ओहे उध्दर परैक्टिस होई जंदी कोई इयां बैठियै ते इयां सिक्खने दी परैक्टिस नी करने होन्ने इयां कुश बी करा दे ते परैक्टिस करुड़ने आं इयां कोई इक घैंटा कड्ढने होने बिच्चा जियां बैठियै भला कोई गाना ओ सुनेआ फिर उसी गान्ने उऐ जेहा फिर उसी दिक्खने भला रिकार्ड़ करियै सुनने भला कुत्थे गल्त गाया फिर दवारा गाना सुनने फिर उसी दवारा ओह् करने सुनियै दवारा रिआज़ करने भला एह् इध्दर गल्त होईया ते इध्दर शैल गाना इध्र ठीक होया ते हुन इस्सी स्हेई करना इत्ते सुर घट्ट लाई उड़ेआ ते जियां हुन इन्ने गाने न कोई पराना गाना कड्डी लेआ डोगरी उसी गाया कोई डोगरी दे भजन कड्ढी ले उसी कड्ढियै गाया ओहे सुनेआ पैह्ले फिर गाया फिर रिकार्ड़ कीता फिर सुनेआ भला कुत्ते गल्त होईया फिर दवारा दिक्खेआ भला कुत्थे स्हेई ऐ कुत्थे नेईं फिर कड्ढी ले ओह्दे लिरिक्स कड्डियै गाना भना जे कुदे अड़की जाओ ते भला किन्ना शैल गाया किन्ना गल्त गाया फिर के कुते मता शैल होईया फिर अपने टीचरें बी अग्गें गुरुएं भेजना भला दिक्खो नें गाना गाया ठीक ऐ जां नेईं फिर ओह् इवैलुएट करियै उसी दिक्खियै दिक्खी परखियै पूरा फिर ओह् बापस भेजदे भला ठीक ऐ ते इयां गा बस इयां गै परैक्टिस करने इयां गै सिक्खनें इयां कदें कदें खोई नमां गाना आई जांदा ते उसी बार बार दिक्खने केह्ड़ा नमां लफ्ज बिच्च पेदा डोगरी दा केह्ड़ा नेईं पेदा ते उसी सुनी सुनियै ते उआं गै परैक्टिस करने ते होर कोई ते इयां है नी ऐ